देखिए मैम अगले हफ़्ते बच्चों के एग्ज़ाम हैं और आप उनको ले के जाना चाहती हैं टाइगर कान्हा रिज़र्व

उनकी पढ़ाई आप को पता होना चाहिए ना कि आप के बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपने उनसे पूछा देखिए आप के बच्चों का नुकसान हो सकता है इसमें उनके भविष्य का नुकसान हो सकता है इसमें क्योंकि आप जहाँ ले के जाएँगे उनको उनका पेपर है फिर आप बताइए तो आपके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट है तो ठीक है हम अग्री करते हैं बच्चों की छुट्टियाँ ठीक है आप ऐप्लीकेशन आप ऐप्लीकेशन लिख के दे दीजिए सबमिट कर दीजिए आप टीचर क्लास टीचर को आपको शुरू हो जाएँगी छुट्टियाँ